हूअं त असांजे घरु चोवीह ई कलाक बिजली हूंदी आहे पर मौसम जे हिसाब सां सीजन जे हिसाब सां असांजी बिजली कट थींदी आहे जीअं कंहिं महिल बरसाति जो मौसम आहियो वधीक बरसाति वधीक हवाऊं जे करे बिजली कट कई वेंदी आहे कॾहिं कॾहिं त राति जे वक़्तु जॾहिं वधीक बरसाति जे करे बिजली कट थींदी आहे त तमामु तकलीफूं फेस करिणीयूं पवंदी आहिनि तमामु तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियणो थो पिए कॾहिं कॾहिं त इनजे करे ऐक्सिडंट पिणि थियनि था ऐं बरसाति खां सवाइ गर्मीअ में पिणि शोर्टेज हुअण जे करे बि हिनजो तकलीफ़ु थिए थी